हेलो प्रियरञ्जन जी तखन अहाँसँ एक बात करैके छलाह जे हम सभ ट्रिप पर जाइके सोचैत छी आओर ओहिमे तीन दिन चारि दिनके सफर छै तऽ लगभग जे है से दू सए किलोमीटरके एवरेजमे दूरी होयताह जेकर अहाँकेँ किराया की होयत से जोड़िके बताउ ओहि अनुसार हम बात करब अपना सभ लोकनिके बीच आओर इहो बतैलहूँ कि ओकर जे ऑनलाइन पेमेन्ट लेबै की नगद लेबै ई बारेमे भी जे हइ जानकारी देबाक करु